ہلو جی کون بول رہے ہیں

جی جی ڈاکٹر اشفاق جی بتائیے آپ کون آپ کہاں سے بول رہے ہیں جی کیا ہُوا آپ کی دادی کو اچھا اچھا جی شاید وہ آپ کو اچھا جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ شگر کی بیماری آج کے دور میں کافی عام ہے ناکہ بوڑھوں کو بلکہ بچوں کو بھی جوانوں کو بھی یہ بیماری پکڑ لے رہی ہے اور جی جی بہت شُکریہ اُن کا ہاں ہاں تو آپ اُن کے ساتھ کچھ غذائی اجناس میں اُن کو اچھی چیزیں دیجیے اور کیا کہتے ہیں ساتھ میں احتیاط سے رہنا زیادہ ضروری ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا تو ہاں خاص طور سے آپ غذا میں جو ہے احتیاط کیجیے چاول وغیرہ نہ کھائیں زیادہ زیادہ روٹی پہ دھیان دیں اور اگر چاول کھائیں بھی تو اُبلا ہُوا چاول جو موٹا چاول ہوتا ہے وہ کھلائیے گا تھوڑا بہت وہ بھی روٹی پہ زیادہ دھیان دیجیے میٹھی چیزوں سے دور رکھنا ہے جیسے سب کو پتہ ہوگا شگر میں میٹھی چیزیں کھانا بہت نقصان دہ ہے تو کھجور بھی اگر دیں تو ایک دو زیادہ کوشش کریے کہ زیادہ میٹھا کھجور نہ ہو تو ایک دو کھجور دیں ڈرائی فروٹ بھی تھوڑا بہت ہاں ایک دو کھجور دے سکتے ہیں اور ڈرائی فروٹ بھی تھوڑا بہت دے سکتے ہیں آپ تاکہ طاقت رہے جسم میں اور ایسی چیزیں کھلائیے ہاں جامن کا استعمال کراوائیے جامن جامن کافی فائدے مند رہے گا اِس موسم میں خاص طور سے جامن اور اُن کو ورزش کروائیے صُبح زیادہ زیادہ ٹہلیں زیادہ بیٹھنے سے اور بھی یہ چیز بڑھتی ہے جی جی بتائیے ہاں صُبح خالی پیٹ آپ اِن کو کھجور بھی دے سکتے ہیں جامن دے سکتے ہیں بارہ بجے کے ٹائم ظہر کے ٹائم اور زیادہ سے زیادہ احتیاط کیجیے کھانے میں اور ورزش وغیرہ بہت ضروری ہے چلنا چلنا باقی ٹھیک ہے اور اگر کلینک پہ آ سکتے ہیں تو کچھ دوائیاں میں لِکھ دوں گا آپ اگر فری ہوں تو آ جائیے گا کلینک پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے